ہندوستان جو آج بھارت کے نام سے جانا جاتا ہے ایک بہت پرانی اور دولت مند تاریخ رکھتا ہے جو پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے ہندوستان کی تہذیب کا آغاز ہندوز ویلی سے سیویلائزیشن سے ہوتا ہے جو پچیس سو بی سی ای کے آس پاس پھلی پھولی تھی اس کے بعد ویدھ یگ آیا جس نے ہندو سنسکرتی اور دھرم کی بنیادیں رکھیں صدیوں کے دوران بھارت میں ایک مہان ایمپائر سا اٹھی اور گری جن میں میورا ایمپائر شامل ہے جسے اشوکہ دا گریٹ نے بہت زیادہ گریٹ نے بہت زیادہ بڑھا دیا اور بدھیشم کو اپنایا گپتا ایمپائر کو اکثر بھارت کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے کیوںکہ اس دور میں سائنس میتھمیٹک اسٹرا اسٹرانومک اور لیٹرائنچر میں بہت ترقی ہوئی